मुझे मुंशी प्रेमचंद की के जो मुंशी प्रेमचंद जो लिखते हैं मुझे वह बहुत पसंद हैं मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं और उनकी जैसे है गोदान कफ़न ईदगाह जिसमें मुझे गोदान जो हैं वह काफ़ी पसंद आता हैं गोदान एक होरी नाम के इंसान की के ऊपर डिप लिखा गया हैं जिसपे वह क्या करता है कि पूरी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपने जीवन में बहुत कष्ट सहता है जिससे उसकी मर्यादा का पालन हो सके इतना करने के बावजूद भी मतलब उसको सफलता हासिल नहीं होती है तो अंत में वह बहुत हताश होता है यह हमारे जीवन मुझे ऐसा लगता कि हमलोग भी ऐसा ही करते हैं हम जीवनभर कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा इस चक्कर में हम हमारी इच्छाओं को मारते रहते हैं और अंत में होता कुछ नहीं है हम पूरी जीवन यही सोचते रहते हैं और जिसको जो करना होता हैं वह अपने मन से कर लेता है और हम यह सोचते हैं कि अरे यार किसी ने ऐसा देखा तो क्या सोचेगा किसी को पता चला तो क्या सोच हम दूसरों के चक्कर में अपनी इच्छाओं को मारते हैं एवं अपनी मर्यादाओं को बचाने के चक्कर में इन सब इन सब इच्छाओं को मारते हैं और जबकि जिस इंसान को हमें अच्छा कहना होता हैं वह हमें अच्छा कहेगा जिसको हमें अच्छा नहीं कहना होगा वह अच्छा नहीं कह कहेगा और मुंशी प्रेमचंद हमेशा ऐसी ही किताबे लिखते हैं जिसमें इंसान को मतलब उसका पता चलता है कि इंसान को कैसा व्यवहार करना चाहिए किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए मैंने कफ़न और ईदगाह भी पढ़ी है वह भी मुझे बहुत अच्छी लगी है